अ हेल' बुं औ मामोन आं आसामनिनो नाथाय नोथाङा बहानि अ नोथाङा बहानि

ओम ओम ओम ओम ओम ओम अ अ अ अ औ लोखि बाजार आरो दावथारा गोग्लैयो औ औ औ ओम ओम दा बोथोराव सोलिगासिनो दङ दा उइनटार सिजेनाव बांसिन सोलियो नारें खमलाया फालांगिया मोजां जायो मानो होमब्ला भुटाननि खमलायाथ' जोबोद मुंदांखा बिनि टेस्टआनो बेलेग थावनायानो बेलेग बेनिया बेनि थाखायनो खमलाखौ दा भुटाननि खमलाखौ बयबो होसोनानै फैयो आरो माने जोंनि दावथारायावनो बेखौ माबानानै दोननाय जायो गुदाम खालामनानै दोननाय जायो आरो बेयाव आंबो दंफायो बे गुदामाव आंबो लाबोयो भुटाननिफ्राय जों फायखारिफ्रा लाबोयो ओमफ्राय कासटमारफ्रा लांफैयो नाथाय ओ गोबां जोंनि ओनसोलनिनो एबा गोजान जायगानि सुबुंफ्राबो बेयाव फैनानै जोंनि बे खमलाखौ लानानै थाङो आरो जोंनि जायगायानो जाबाय दामफोराथ' कुइनटेल हिसाबै दा स्निजौ थांगासिनो दं ओमफ्राय ओरैनो जों थायब्रै थायबायाव ओरैनो बिसथाखायै फानहरो हरो सोरबा सोरबा कुइनटेल लाङो सोरबा सोरबा जानो थाखाय ओरैनो फनसे फननै बायना लाना थाङो बेबायदि बे साप्लाया जोंनिया पाठसाला आरो पाठसाला बरपेटा आप टु गुवाहाटि ओजों क'क्राझारबो थाङो चिराङाव बेबायदिनो बे फालांगिया मोजां सोलियो आरो मानि भुटाननि बे खमला नारेंआ औ ओमफ्राय नोंथाङा मानो सोंदोंमोन दा अ ओम ओम मोजां जागोन नोंथां मोजां आदसा जागोन दे हागोन हागोन दासान्दि थांनो हासिगोन नोंथाङाबो खमलानि सायाव फालांगि खालामनो हागोन बेनिफ्राय लानानै थांनानै फानहैनो हागोन बिजनेस खालामनो हागोन दे औ ओम जागोन दे नोंथाङा लोगो हमनो नाजादो दे ओ